समस्तीपुर ज़िले के महत्वपूर्ण कुछ स्थानीय मीडिया और प्लेटिया जानकारी के स्रोत हम लोगों को समाचार माध्यम से मिलता है जैसे मैं दैनिक जागरण आज हिंदुस्तान नवभारत टाइम्स कुछ जानकारियाँ जो महत्वपूर्ण हैं उनको ही लोग पैसे के कारण नहीं छापते हैं पर बाकी जानकारी देते हैं जिसके कारण महत्वपूर्ण जानकारी नहीं मिल पाती है कुछ जानकारी से हम लोग अवगत रह नहीं हो पाते हैं जैसे में स्थानीय जो भी घटनाएँ होती हैं उनके बारे में हम लोगों को सूचना नहीं मिल पाती है दूर दराज़ की घटनाओं की सूचना पेपर के माध्यम से हमको मिलती है अब ऐसे में मीडिया कई तरह के मीडिया चलती है गोगल्स भी चलती है यूटूब पर भी चलती है जो तरह तरह के घटनाओं का सूचना हम लोगों तक पहुँचाती है पेपर के माध्यम से जो घटना छूट जाती है वो गूगुल दैनिक के कारण हम लोग देख पाते हैं या समझ पाते हैं यूटूट के कारण हम लोगों को गाँव गाँव की जानकारी मिलती है जहाँ तक हम लोग नहीं जा पाते हैं वहाँ तक लोकल चैनल वाले हम लोगों को समय के समय अपनी अपनी घटनाओं की जानकारी देते हैं जगह जगह थानों पर क्या होता है ब्लॉक में क्या होता है इन सभी की जानकारी हम लोगों को यूटूप के द्वारा दी जाती है रह गई समस्तीपुर में बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो समाचारपत्रों के जान माध्यम से हम लोगों को मिलती है कुछ ऐसी घटनाएँ हैं जिनको नहीं दे पाते हैं अब ऐसी परिस्थितियों में हम लोगों को टेलीबिजन के जरिए समाचारपत्रों के जरिए यूटूब के जरिए या गूगुल के जरिए हम लोग अपने मोबाइल पर कनेक्सन कर के देख सकते हैं और प्लेट मीडिया के जरिए देख सकते हैं कनेक्टेड मीडिया के साथ स्थानीय समाचा पत्र के माध्यम से जो खबर छूट जाते हैं उनको हम लोग मोबाइल के जरिए यूटूप कनेक्सन करके गूगुल के जरिए देख सकते हैं